हैलो नमस्ते डॉक्टर साहब कैसे हो आप डॉक्टर साहब मुझे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है सारे दिन मैं बस सोते ही रहती हूँ और कोई काम करती हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता मतलब मेरे शरीर में कभी सिर में दर्द होता है कभी मेरी गर्दन में दर्द होता है कभी मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है फिर कभी मेरी कमर में दर्द होता है फिर पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है हमेशा मैं इतना दर्द से मतलब दर्द में रहती हूँ कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ उठ भी नहीं पाती हूँ मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब में क्या करूँ नहीं नहीं कमज़ोरी तो मुझे कुछ नहीं है लेकिन अब क्या करूँ कमज़ोरी तो क्या कुछ नहीं है अब यही कमज़ोरी ही है सारे दिन मेरे दर्द होता रहता है शरीर में कुछ काम भी नहीं कर पाती मेरे भाई बहनों से मैं हाथ पैर दबवाती हूँ लेकिन अब वो भी क्या करें वो इसीलिए बस परेशान है घर वाले भी परेशान हैं मैं भी परेशान हूँ आप बताईए मैं क्या मुझे क्या करना चाहिए व्यायाम तो ठीक है मैं कर लूँगी व्यायाम तो लेकिन क्या मुझे आके दिखाना पड़ेगा का क्या आपको कि मैं आके दिखाऊं तभी आप दवाई देंगे क्योंकि दवाई देने से थोड़ा ये हो जाऐगा ना मुझे कि मैं सही हो रही हूँ या फिर आप दवाई दे दें उस हिसाब से मैं मेरी तबियत में भी थोड़ा सुधार हो व्यायाम तो मैं कर लूँगी मेरे पति भी रोज़ व्यायाम करते हैं वो बहुत व्य मुझे भी व्यायाम की सलाह देते हैं लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ व्यायाम जी हाँ वो बात भी ठीक है दवाइयों पे नहीं चलता जीवन लेकिन आप तो डॉक्टर हैं ना तो आप मुझे कुछ तो दवाइयाँ बता ही सकते हैं क्या मुझे आना पड़ेगा यहाँ होस्पिटल में हां हाँ दस पाँच मिनट तो मैं व्यायाम करने के लिए निकालूंगी ही अपना समय बाकी मैं व्यायाम के साथ मैं खाना पीना भी अच्छा करूँगी वैसे तो मैं बाहर का भी कुछ खाती नहीं हूँ खास लेकिन फिर भी पता नहीं हमेशा खाया भी नहीं लगता है मैं बहुत खाती हूँ दिन मैं थोड़े थोड़े थोड़े भूख लगती रहती है तो मैं उसी के आनुसार खाती रहती हूँ लेकिन ये कमज़ोरी पता नही कैसे आती रहती है खाने के बावजूद मतलब खाया हुआ भी मेरे शरीर को नहीं लगता है हाँ मैं पौष्टिक खाना भी खाती हूँ मैं पानी भी पीने के अब अच्छे से कोशिश करूँगी बाकी डॉक्टर साहब मैं यही मैं आती हूँ आपके पास परसों आती हूँ तो आप मेरी जाँच वांच कर देना और जैसा भी होगा आप मुझे बता देना ठीक हैं धन्यवाद